हाँ मैंने अपने हाथ से बना उपहार दिया है मैंने अपने जो मेरे शिक्षक थे उनको मैंने अपने हाथ से बना के एक कार्ड दिया था जो विज़िटिंग कार्ड था वो काफ़ी अच्छा लगा था वो महिला टीचर थीं मेरी और वो काफ़ी भावुक हो गई थीं और मैंने उनको अपने हाथ से उनकी पेंटिंग यानि की उनकी ही तस्वीर बनाई थी हाथ से वो स्केच किया था पेंसिल से बनाकर और वो उनको दिया था और वो वाकई में वो जो उनकी भावना थी भावना में वो एकदम से खो गए थे कि वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है और वो आज भी याद रखते हैं और मैं भी उनको बहुत याद रखता हूँ और इसका महत्व इसीलिए है कि ये हाथ से बनी हुई होती है तो उसमें एक भावना अलग से आती है एक बनी हुई बाजार की चीज़ और एक हाथ से बनी हुई चीज़ों में काफ़ी फर्क होता है इसीलिए आज मुझे भी ये चीज़ें याद है